गुडघ्याच्या दुखण्याचेर घरगुती खुबशे उपाय आसा जशें रुइचें पान हें गेसीर तव्यार गरम करून लावूं येता जिरें सोरो हाची मिक्सरार बारीक पेस्ट करून दुखता त्या सगळ्या आख्ख्या जाग्याक लावपाची तितुंतल्यान दुखप कमी जाता तशेंच जेल फ्रिजांतलो लायल्यार दुखणें मातशें कमी जाता लाद्रीचीं झाडांचीं पानां मिक्सरांत वांटून लावपाक जाय आनी गरम उदकांत मीठ घालुनूय तीन दिसाक तीन फावटी ओतल्यार दूख कमी जाता